हाँ मैंने समुदाय से बाहर जा कर यात्रा की तो मैंने उस समय भेद भाव का अनुभव किया क्योंकि बाहर कहीं भी जाओ लोग भेद भाव करते ही है जैसे कहीं भी चले जाओ एक भिखारी है तो उस से दूर दूर रहेंगे और बढ़िया पैसे वाला है चाहे वह कैसे भी रहो चाहे नीची जात का हो लेकिन उससे चिपके रहेंगे लेकिन भेद भाव आज कल गरीबी और अमीरी का रह गया है भेद भाव आज कल गरीबी और अमीरी में किया जा रहा है क्योंकि गरीब लोगों से जहाँ छुआछूत है की भेद भाव किया जा रहा है अमीर लोगों से न तो कोई छुआछूत है न तो कोई भेद भाव करता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में पैसा नहीं है तो वह कुछ नहीं है छुआछूत का भेद भाव किया जाएगा